उनैस हजार आठ सओ बत्तीस आओर एकावन सओ पैँसठि आओर एक लाख तीन हजार तिरपन पाँच सओ पचहत्तरि आओर आठ हजार नओ सओ उनासी